नमस्ते मैम आपका रेस्टोरेंट है खाने में क्या क्या मिलता है आपके यहाँ आलू पालक या पनीर सब्जी मिल सकती है वो रोटी वगैरह में रोटी वगैरह मिलती है को रोटी में ही पनीर रोटी मिल सकती है क्या मैडम हम्म दो लोगों के लिए तंदूरी रेट रोटी मिल सकती है क्या मैडम तंदूरी रोटी का रेट क्या है मैडम जी मैडम और हमें चार चाहिए मैडम और पालक पनीर मतलब पालक पनीर क्या रेट है मैडम उसका और दोनों का दो प्लेट का तो हो हम लोग कब तक आएँ मैडम या होम डिलवरी हो सकती है हम्म जी होम डिलवरी का अलग से चार्ज कितना चार्ज लेंगे मैडम ठीक है मैडम